ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی اس ٹائم میں بہت بہت ضروری ہے آج پوری دنیا ٹیکنالوجی سے گھری ہوئی ہے جیسے مشینری کمپیوٹر موبائل انٹرنیٹ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے دنیا چاند تک پہنچ گئی ہے ٹیک صرف ٹیکنالوجی کی وجہ سے پہلے اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی تو ترقی بھی نہیں تھی آج ٹیکنالوجی ہے تو ہر قصبے میں گاؤں میں ضلعے میں شہر میں گلی کوچے تک میں ترقی ہے لوگ گھر بیٹھے چٹکیوں میں جان لیتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں ہے کس سے کیا ہوگا اور کیسے کا کیا بنے گا صرف ٹیکنالوجی کی وجہ سے ٹیکنالوجی آج ہاسپٹلس میں پہلے ہاسپٹلس پہلے ٹیکنالوجی نہیں تھی تو ترقی نہیں تھی آج ٹیکنالوجی ہے تو دیش ترقی کر رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے پہلے اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی تو وہی تھا کہ بھائی دیش پیچھے تھا اور انسان کم ترقی کرتا تھا آج اسکول میں ہر جگہ کمپیوٹ ٹیکنالوجی دیکھی جائے تو ہر ہر اسکول میں چھوٹے سے چھوٹا ہو بڑے سے بڑا ہو کمپیوٹر ہے آج اسمارٹ کلاسیز ہو گئے لوگ کمپیوٹر چلانا سیکھ گئے کمپیوٹر آیا تو انٹرنیٹ اب انٹرنیٹ کا اتنا دور ہے اس انٹرنیٹ نے ٹیکنالوجی میں کچھ زیادہ ہی ترقی کر لی ہاسپٹلس پہلے ٹیسٹ کراتے تھے تو اتنی جلدی رزلٹس نہیں آتے تھے اور آج ٹیکنالوجی کی وجہ سے سٹی اسکین ایم آر آئی ایکسرے الٹراساؤنڈ کتنی جلدی ہو جاتے ہیں ہر چیز کی مشین ہے کس لئے ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہر چیز کی مشینری ہے آنکھیں ٹیسٹ کرنے کی ایکسرے کرنے کی سب چیز کی مشین ہے اسکولس کالج ہاسپٹلس سب جگہ سب چیزیں ٹیکنالوجی سے گھری ہوئی ہیں ٹیکنالوجی ایسا لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی ہمارے ہم ٹیکنا ٹیکنالوجی ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہے دنیا چاند تک پہنچ گئی ہے سائنٹیسٹ نے چندریان بنا لئے چندریان تھری بنا لیا چند چاند تک پہنچ گئے صرف ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج بچہ بچہ گھر بیٹھ کے اس کا ایک نظریہ ہے موبائل جو ہر انسان کے پاس ہے چاہے وہ امیر ہو غریب ہو اچھا ہو برا ہو کالا گورا ہو ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ یہ نہ طبقہ دیکھتی ہیں نہ ذات پات دیکھتے نہ رنگ روپ دیکھتی ہیں یہ سب کے پاس ہیں آج امیر کا ہے امیر کا بچہ ہے تو اس کے پاس فون ہے اور غریب کا ہے تو بھی اس کے پاس فون انٹرنیٹ پہلے پڑھائی پڑھنے میں کتنی پریشانی ہوتی تھی لائبریری جا رہے ہیں کتابیں نکال رہے ہیں آنسرس دیکھ رہے ہیں بکس کھول رہے ہیں کوئسچنس پڑھ رہے ہیں چیپٹر پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا آنسر مل جائے کہیں سے لائبریری جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ فوٹو مل جائے چارٹس لا رہے ہیں کہ بھائی یہ چارٹس لے آؤ ان چارٹس میں اس اس لیڈرس کی فوٹو ہے اسپورٹس کی فوٹو ہے اور کیپٹنس کی فوٹو ہے تاکہ ہم چاٹ بنا لیں لیکن آج انٹرنیٹ پہ جاؤ سرچ کرو سب اور کچھ آپ کے سامنے کیا ہے ٹیکنالوجی ہے اگر گھر بیٹھے ہمیں کسی آج کل تو ہم خود بھی پڑھ سکتے ہیں تھرو انٹرنیٹ تھرو ٹیکنالوجی کچھ بھی پڑھنا ہو گھر میں بیٹھ جاؤ بھائی آپ کی اتنی فیس نہیں ہے اسکول جانے کی کیا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے پڑھ رہے ہیں بچہ پاس ہو رہا ہے انٹرنیٹ کسی چیز کا مطلب نہیں پتا ٹیکنالوجی استعمال کری انٹرنیٹ استعمال کرا مطلب پتہ چل گیا دو منٹ دو سیکنڈ میں کس لئے صرف انٹرنیٹ کی وجہ سے انٹرنیٹ کیا ہے ایک ٹیکنالوجی ہے موبائل ہے موبائل میں لیپ ٹاپ میں ہر جگہ انٹرنیٹ چلاؤ فوراً آپ کو رزلٹ مل جاتا ہے آپ کا مشینری آج کل تو پہلے جو ٹائم لگتا تھا رپوٹس آنے میں آج صبح ٹیسٹ کراؤ شام میں رپوٹس آپ کے ہاتھ میں کس وجہ سے ٹیکنالوجی کی وجہ سے اتنی ترقی کرلی ہے ٹیکنالوجی نے کہ اگر ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم کسی راہ چلتے انسان سے راستہ نہیں پوچھتے کہ ہمیں یہاں پتہ بتا دو یہ پتہ بتا دو بس انٹرنیٹ کھولو گوگل میپ کھولو اس پہ اپنی جگہ ڈالو اور فوراً وہ گوگل میپ آپ کو آپ کی جگہ پہ پہنچا دیتا ہے راستے آپ کو بتاتا ہے کیا ہے ٹیکنالوجی ہے انٹرنیٹ ہے وہ آپ کا ساتھ دیتا ہے کہ آپ کو کس طرح آگے بڑھنا ہے آج ہم کسی اگر ہمیں کسی چیز کا مطلب جاننا ہے فوراً انٹرنیٹ سے ہمیں کوئی بک نوٹ چاہیے تو ہم کسی کی فرینڈس کی مدد نہیں لیتے نہ ہم کسی لائبریری جاتے ہیں نہ اسکول میں ٹیچرس کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا اس چیز کا مطلب بتا دو یہ اس کا آنسر بتا دو فوراً گوگل پہ سرچ کرو اور آنسر بھی حاضر وتھ پکچر کہ اگر ہمیں اس کی بایوگرافی چاہیے وکیپیڈیا ہے انسائیکلوپیڈیا ہے کسی چیز کی فوراً فوراً ہم معلوم کر لیتے ہیں کس وجہ سے ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور آج اسی ٹیکنالوجی اگر ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کیا جائے تو انسان کے لئے ترقی ہے اگر اسی ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کیا جائے تو انسان کے لئے بربادی بھی ہے جیسے انٹرنیٹ اگر پڑھائی کے لئے استعمال کیا جائے تو انسان ترقی کر رہا ہے اور اگر وہی انسان انٹرنیٹ کو غلط استعمال کرے تو بھائی وہ پیچھے ہے اس طرح سے اگر ہم آگے بھی بڑھ رہے ہیں نہ لوگ انٹرنیٹ کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں فوٹو فوٹوز اپلوڈ کردیے ریلس بنا لی ویڈیوز بنا لی لوگ دن دن بھر بچے آج کل چھوٹے سے چھوٹا بچہ فون میں لگا رہتا ہے انٹرنیٹ یوز کرتا ہے اسی طرح سے نقصان بھی ہے آنکھیں خراب ہو رہی ہیں دماغ سن ہو رہے ہیں بچے باہری جو پہلے کے کھیل ہوتے تھے ان سے دور ہوتا جا رہا ہے اپنوں سے اپنے ماں باپ سے دور ہوتا جا رہا ہے بس پیرینٹس کو کوئی کام کرنا ہوا بچوں کے ہاتھ میں فون دے دیا بچہ لگا رہا ہے بچہ اسی ٹیکنالوجی سے اسی انٹرنیٹ سے اچھی چیزیں بھی سیکھتا ہے اور بری چیزیں بھی سیکھتا ہے ماں باپ کے ہاتھ میں کہ وہ بچے کو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا کیسے سکھائیں اسکول میں چند گھنٹے سیکھتا ہے کالج میں چند گھنٹے رکتا ہے وہ چیز وہ صرف وہ بتائیں گے ٹیکنالوجی کا جو ان کے ٹیکسٹ بک سے رلیٹیڈ ہو گا لیکن یہ ماں باپ کا نظریہ ہے کہ وہ بچے کو کس طرح سے بتائیں کہ وہ کس طرح سے ان کو ٹیکنالوجی سے انٹرڈیوز کرائیں کہ بیٹا آپ کی فائدے کی چیز ہے آپ کی سکسیز کا راستہ ہے ٹیکنالوجی غلط راستہ نہیں ہے آج اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے لوگ سائنٹیسٹ بن رہے پائلیٹ ہے ایئر ہوسٹیس ہے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے ٹیچر ہے کس وجہ سے صرف سائنٹیسٹ کی صرف ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ ٹیکنالوجی ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے لیکن اگر اس کا صحیح استعمال کریں تو یہ فائدہ ہے اگر اس کا غلط استعمال کریں تو یہ نقصان ہے اور بربادی ہے ہمارے لئے